السّلام علیکم میم جی الحمد اللہ جی مجھے کتاب چاہیے تھی جی اچھی بات ہے ابھی بتائیے آپ آر ای کیسری ٹو کتاب چاہیے جی

جی مجھے آپ کی کیسری کتاب چاہیے یہ کتاب میں گھر پر لے کر جا سکتی ہوں جی اچھا میڈم فی الوقت ممبر شپ کے لئے کیا کیا چاہیے

جی اچھی بات ہے جی میڈم فی الوقت تو میں کچھ نہیں لائی ممبر شپ بننے کے لئے نہ آدھار کاٹ ہے میرے پاس نہ پیسے ہے میرے پاس

جی اچھی بات ہے میڈم کل میں آدھار کاٹ اور پیسے لے کے آتی ہوں میڈم جی اچھی بات ہے میم لائبریری میں ہم بیٹھتی پڑھ سکتی ہوں جی اچھی بات ہے شُکریہ میڈم